आङो जे सारनायाव मोनसे ना हमनो मोनबाय बे नाया जोबोद गिदिरमोन आङो जेब्ला दै देरो दै देरनाय समाव आङो ननिफ्राय जे लानानै जे सारनो होननानै दैयाव ओंखारलांदोंमोन आरो बे ओंखारलांनाय समाव जे सारनानै आङो बे नाखौ मोननाय जादों आङो मालाबाबो सानाखैमोन बे एफा गिदिर नाखौ मोनगोन साननानै नाथाय जे सारनानै आङो बे नाखौ हमनो मोनदों आरो बे नाखौ हमनायाव आङो जे सारखांनानै जेयाव सोवग्रावनाय समाव आङो जोबोद बाग्राइनांदों आरो आथेंआवबो दुलुलायदों बेखौ बाग्रायनाइयाव बिदिनो आङो बे नाखौ जे सारनानै हमनो मोननाय जादों बे नाया जोबोद गिदिद गोलावमोन आरो बे नाखौ बेबायदि नाखौ आं मालाबाबो मोनफेराखैमोन जे सारनायावबो मोनफेराखैमोन आरो बि सानखालि आङो जे सारहैनानै बे नाखौ मोननाय जादों आरो आं बे नाखौ लाबोदों नआव आरो बे नाखौ हमनायाव आं जोबोद खस्थ' मोनदों बे नाखौ आङो बेबाइदि नाखौ मालाबाबो मोनफेराखैमोन बे नाखौ मोननाय बेयावसो गिबि मोनजेन्नाय जादों आरो बे नाखौ मोननानै आङो जोबोद खुसि जादों मानो होनोब्ला आं बेबाइदि ना मालाबाबो मोनफेराखैमोन बेबायदि मोनफेरि नाखौ मोननाय समाव आङो जोबोद खुसि जादों मानोना मोनफेरि बुस्तुखौ मोनोब्ला बयबो खुसि जाखायो बेबायदिनो आंबो बे नाखौ हमखांनानै आङो जोबोद खुसि जादों बे नाखौ जेजों सारख्लोबनाय समाव आङो बिसिबा गिदिर ना नांनाइयाव आङो सोमोनांदोंमोन माब्रै एफा गिदिर ना नांखो होन्नानै ओमफ्राय उनावहाय बे नाखौ आङो हमनाय जादों हमनायाव बाग्रायलायनायाव आं गोग्लैलायदों आथेंआ दुलुलायदों बेबायदिनो आङो बे नाखौ हमनानै बोखांनानै नआव लानानै फैनाय जादों आरो बेबायदि नाखौ आं बेआवनो गिबि मोनजेन्नाय जादों मानो होनोब्ला जोंनि बिमा दैयाव दै देरनाय समाव ना बिरात गिदिर गिदिर फैयो बे टाइमाव बयबो ना सारनो थाखाय दैयाव थांनाय जायो आरो बेबायदिनो ना गिदिरखौ मोननाय जायो मानोना दै देरखांनानै दै देरखांनाय समावसो नाया दै देरनायावसो फैनाय जायो मान बिनिखायनो दै देरनायाव बयबो ना सारनाय जायो आरो नाखौ बेबायदिनो गिदिर गिदिर मोननाय जायो आंबो बेबायदिनो ना गिदिरखौ सारथोंनानै मोननाय जादों आरो नाखौ हमनानै लानानै फैनाय जादों आरो बेखौ हमनानै आङो जोबोद कुसि मोनदों मानोना आङो बेबायदि नाखौ बेयावनो फार्स्ट टाइम गिबिथि मोननाय जादों